तीन हजार पांचशें एकावन आठ हजार तिनशें ब्यांयशीं दोन लाख पस्तीस हजार बावन सात लाख पस्तीस हजार आठशे पंच्यांयशीं अट्ट्या तीन हजार छत्तीस